आं रंजायो जेब्ला आं आंनि फरिखाफ्राव आंनि आनजादफ्राव फास जायो जेब्ला आं आंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनो जेब्ला आंखौ गुबुनफ्रा मोजां होनो बा मोजां नोजोरजों नायो आं रंजायो जेब्ला आं गावखौ एसे देरहानाय बादि मोनो बिदिनो आं गोबां बिसयआवनो गोबां रंजाबाय थायो आरो आं बांसिन रंजानाया बेनोदि जेब्ला आं मोनायाव उन्दुनानै जेब्ला सिरि मोननानै हां मोनो बा आं गोथां महराव सिखांफिनो बेखौ बे समखौनो आं बयनिफ्राय साबसिन रंजानाय मोनो